हेल्ल' हेल्ल'

औ आदा बेकार जानानै दंथ'थारोलै बर्ट'मान आङो दा औ दा माबा मोनसे उफायफोर दंबा दा मा मावनानै जायोब्ला न'खर सालायनोबो दिग्दार जाबाय

अ मा मावनाया मोजां जागोन औ अ अ दा दा बेसे दा बेफोर जायगायाव रेस्टुरेन्ट हटेल मोजां सोलिगोनना आदा औ औ औ दा बेखौनो दा बेकार जानानै दंथारो नालाय

औ औ औ औ दा थारमाने अ थारमाने दा बेकार जानानै दंथ'यो नालाय दा ओंखायनो मा मावनानै जाब्ला न'खर सालायनायाव इजि जागोन दा बेखौनो माने साननानै आगोर मोनाखै आरो दा ओंखायनो नों आदानाव दा एसे माने सुदन लाहरनाय जादों आरो दा दा बिदिब्ला बे दिन औ औ माने हटेल रेस्तुरेन्टफ्रानो मोजां माबा दं आरो औ औ अ दा दे होनबा आदा अ दे अ